इंडियभरचें बरेंच बिजनेस गोंयांत येवन स्थायीत जाल्लें आसा तर तें एका वेगळ्या तरेन गोंयचें कल्चर आनी सोशियल डेवेलोपमेंटाक हेल्प करता फर्स्टली तें गोंयच्या लोकांक खूब एम्पलोयमेंट दिता त्या खातीर गोंयची इकनोमी वाडपाक हेल्प जाता आमची आनी सगळ्यांक एक सोशियल पेरिटी येता सेकॅंडली बिजनेस आमचें प्रोमोट करता लोकल कलचराक जशें की हांगा फेस्त आसता गोंयांत फेस्त आसता तेन्ना तांकां सुट्यो मेळटात एम्पलोइजांक केन्ना तांकां बॉनसीस आसता गोंयांत क्रिस्मसाक बॉनसीस दितात दिवालेक बॉनसीस आसतात तशेच बिजनसीज ज्यो आसतात त्यो हेरिटॅज ट्रॅल्स ओर्गनायज करतात थंय वेगळ्या वेगळ्या गांवांत व्हरतात आनी थंयच्या लोकांक हेल्प करतात थंय पर्यटन पळोवपाक मेळटा तांकां टॅम्पल विजीट जातात थंयचे डिफरंट तांकां ट्यूरिस्ट प्लेसीस पोवपाक मेळटात जे कारणांत त्याय लोकांक जे थंयसर लोकल गायड्स आसात जे लोकल थंय रेस्टॉरंट्स आसात तांकां थोडें हेल्प जाता कारण तांचो सॅल वाडटा थंय तशेंच प्रोमोट जाता लोकल क्यूजीन आतां पळोवपाक वचत जाल्यार रेस्टॉरंटा ज्यो गोंयांत फाय्व स्टार सुद्दां आसात थंय सुद्दां एक पर्टीक्युलर थोड्यो डिशीज ज्यो आसात त्यो लोकली अवेलेबल ज्यो आसतात तेज्यो करतात हाज्या कारणान अशें जाता की ज्यो फार्मर्स सुद्दा आसात गोंयचे तेंच्या कडल्यान जे लोकल प्रोड्यूस आसता ते सॅल केल्ले वतात त्याच प्रमाणे बाकी सुद्दा एक एक डीश अश्यो आसात गोंयांत त्यो लोकली प्रड्यूस जातात त्यो ह्यो रेस्टॉरंट्स बी बाय करतात आनी हेज्या कारणान लोकली सगळ्या जे आमचो कल्चर आसा तो सोशियल डेवेल्पमेंट जावपाक शकता